रियेलमि ओइड आइ मबाइलखौ आं युस खालामगासिनो दं आरो बे मबाइलनि फारसे आं नेगेटिभ मोनदों बेवहाय मबेला गोबाव जानायखाय बेहाय बेथारि सार्जया गोबाव थालाया सानसेयासिमबो थाङासै दासिम आरो बेवहाय केमेराया एसे देमेज जाहांहां बाय मानोना बेहाय गोजाम जाबाय आरो बे गोजाम जानायजों केमेरानि क्वालिटिया एसे खमाय लांबाय आरो फ्रन केमेरायाबो एसे खमाय लांबाय आरो बेवहाय बे मबाइला इन्टारनेट सालायनायावबो एसे गोदों गाहाम जायै एसे सालायनायाव स्ल जाहैबाय